जी हाँ आपकी बात रामा स्टेश स्टेशनरी शॉप से ही हो रही है

जी हाँ बताइए आपको हमारे यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा जी बताइए क्या चाहिए आपको जी हाँ आपको हमारे यहाँ से ये सब सारे आइटम्स मिल जाएंगे और जी हाँ हमारे यहाँ सारे प्रॉडक्ट अवेलेबल हैं ओ भी अच्छे क्वालिटी के ही हैं जी हाँ हमारे यहाँ से बटरफ़्लो के पेन मिल जाएंगे आपको आपको जी हाँ आपको मिल जाएंगे जेल हाँ सीजक्स भी मिल जाएंगे जी सीज़र का कम से कम आपको चालीस से पचास तक होंगे जी हाँ आपको पंचिंग मशीन चाहिए छोटी वाली चाहिए या बड़ी वाली चाहिए जी हाँ ये छोटी वाली आपको कम से कम साढ़े तीन या चार सौ की आ जाएगी और बड़ी वाली आपको साढ़े सात से आठ सौ के बीच आएगी छोटी पे तो डिस्काउंट नहीं है लेकिन आप बड़ी लेते हैं तो उसमें हम आपको दस पर्सेंट तक डिस्काउंट दे सकते हैं जी हाँ बिलकुल आपको पंद्रह मिल जाएंगी जी हाँ हमारे यहाँ से होम डिलिवरी की सुविधा है जी हाँ चार्जिज़ लगते तो हैं लेकिन हमारे यहाँ के चार्जिज़ बहुत ही कम हैं हमारे यहाँ की होम डिलिवरी की चार्जिज़ ज़्यादा तो नहीं लेकिन ज़्यादा दूर भी होगा तो हंड्रेड रुपये और कम पे हुआ थोड़ी नज़दीकी में हुई तो पचास रुपये जी हाँ हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों व्यवस्थाए हैं आप जिससे चाहें आप अपना पेमेंट कर सकते हैं जी हाँ हम आपके भेजे हुए लोकेशन पे अपने डिलिवरी बॉय से हम आपकी जगह पे भिजवा देंगे हमें ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा हम बिल भेज देंगे हाँ ठीक है